جی ہمیں ان علاقوں میں سفر کرتے ہوئے مواصلاتی رکاوٹوں اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑا ہے کیونکہ ان علاقوں کی زبان ہماری زبان اور بولی سے مختلف ہے اور ان کی بولی اور ہماری بولی مختلف ہونے کے کارن یہ مشکلات پیدا ہوتی ہے ان کے لیے ہم نے وہاں کے کوئی لوکل بندے کو رکھا جو وہاں کی بولی بھی جانتا ہو اور ہماری زبان بھی جانتا ہو جس وجہ سے ہم وہاں بات چیت کرنے میں ایک اہم کردار ادا کر سکے